हलो नमस्कार जी मेरी रेस्टोरेंट वालों से बात हो रही है मैं अरुन सिंह बोल रहा हूं शाहजहांपुर से सर हम अपनी फेमिली और कुछ मित्र है उनके साथ आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आ रहे हैं तो आप हाँ जी तो आप बता सकते हो आपके रेस्टोरेंट में कौन सा खाना अच्छा मिलता है और फ्रेश मिलता है हमको सर दमाल टिक्का चाहिए एक तो हाँ हाँ जी और रोटी चाहिए चपाती हमें सर तवा की चाहिए मटर मटर पनीर की सब्जी और सालाद भी होनी चाहिए उनके साथ हाँ जी ये चीज होनी चाहिए उपलब्ध और सर पार्किंग सुविधा कैसी है आपके वहाँ पर हम क्या है चौदह लोग आएंगे हम तीन कारों से आएंगे आपके पास और वहाँ पर भी मतलब पानी पानी सा फ्रेश मिलता है ना और खानी खाना टैस्टी मिलता है क्या मतलब वैसा ही मिलता है कुछ फ्रेश ही मिलता है खाना और बताइए सर मतलब क्या क्या फैसिलिटी है आपके रेस्टोरेंट की ए सी नॉन ए सी क्या क्या है हाँ जी तो मतलब हम तो बाहर खाना पसंद करेंगे और हमारे साथ बच्चे भी आयेंगे तो उसके लिए मीठा भी होना चाहिए अंत में मीठे की व्यवस्था खाना भी ताजा होना चाहिए हाँ जी क्योंकि लास्ट में मीठा खाना अच्छा होता ना सेहत के लिए टेबल की उपलब्धता है ना सर टेबल की उपलब्धता है ना टेबल तो मिल जायेंगे ना बाहर के लोगों के लिए शाम की

तो सर ये बोल रहा हूँ मतलब आपका रेस्टोरेंट कब तक खुलता है कब बंद होता है इसके बारे में बता सकते हो बारह बजे तक फिर हम आयेंगे नाइट के आठ बजे आना होगा सुबह नहीं आयेंगे सर हम नाइट मे आएंगे रात में हाँ जी तो मैं आने से पहले आपके पास कॉल कर दूँगा तो आप उसी समय लग जाना खाना बनाने में और जब हम आएं तो खाना बना मिलना चाहिए हम और खाना ये गरम होना चाहिए फ्रेश होना चाहिए टेस्टी